बचपन में मैं अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाया करता था हर गर्मी की छुट्टी में मैं भारत के किसी ना किसी शहर में घूमने जाया करता था एक बार हम लोग गेंगटॉक गए थे वहाँ हमने बर्फ़ में खूब खेला और उधर बस आइस स्केटिंग भी करी बर्फ़ के साथ खूब खेला और फिर हम एक बार और जम्मू एंड कश्मीर गए थे वहाँ हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन किए और वहाँ की खूबसूरती नज़ारों की खूबसूरती का भी बहुत बहुत ही भक्तिमय वातावरण था वहाँ का फिर हम गुलमर्ग गए जहाँ हमने इंडियन आर्मी के साथ एक पूरा दिन बिताया और उनके साथ फिर हमने दोपहर का खाना भी खाया जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया था और हमने उनका पूरा आर्मी कैंप भी घूमा ये दोनों यादें इसलिए खास हैं क्योंकि पहली बात तो इस समय परिवार मेरे साथ था और प्रकृति के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिला और आर्मी कैंप में हमें इंडियन आर्मी की लाइफ़ स्टाइल जीवन शैली के बारे में जानने को मिला कि वे किस तरीक़े से रहते हैं किस तरीक़े से काम करते हैं उनकी क्या क्या वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं बहुत कुछ इसलिए ये दोनों यादे मेरी खास हैं